اگر میں اپنی بات کروں تو شوشل میڈیا کے اندر میں یوٹیوب کا زیادہ استعمال کرتا ہوں یوٹیوب کے اندر سوشل میڈیا میں میں زیادہ تر رویش کمار کو دیکھتا ہوں کیونکہ وہ ایک سچے پترکار ہیں جو سماج کو اندر چل رہا ہے یا جو بے روزگار لوگ ہیں یا یوواؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے علاوہ میں دا وائر دیکھتا ہوں ونود دوا کو اس کے علاوہ دھرو راٹھی کو دیکھتا ہوں جو پارلیامینٹری بات کرتا ہے اور ہندوستان کے یوتھ کی بات کرتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے شوشل اکاؤنٹ ہیں جن کو میں فالو کرتا ہوں